पैह्लै जमाने एह् होंदा हा नी जे सब कम्म आपूूं करदे हे ते अज्जकल ओह् समां रेह्दा ई नी ऐ अज्जकल मशीनां लग्गी दियां खुंबै जंदे हे पैह्लें पैह्लें अस दांद जुगड़ी री हल्लां हल बांह्दे हे ते सारियां कुकड़ियां राह्नियां सारा किश करना अज्जकल ओह् दांद बी नी लभदे कुतै बच्छु दिक्खने बी नी लभदे मशीनां लग्गी दियां सारा किश तेलै ने चला दा ते असें दिक्खी री एह बड़ा र्हान होंदा बड़ी इ'यां सोचने कि एह् केह् कैसा जमाना आया एह् परानियां गल्लां मुक्की गै गेदियां सारियां ते कुत्थुआं लभनियां न असें अज्ज हून साढ़े बच्चे दांदा नांऽ बी पता नी दांदे बी केह् आखना बैल आखना केह् आखना ते होंदे हे हल जुंगला एह् तां साढ़े बच्चें गी कुतै चेता बी नी रौह्ना ऐ देइयां देइयां गल्लां होदियां हियां पैह्लैं जमान्नै हून अस बी बुड्ढे होई गे ते हून साढ़े बच्चें सेही बी नेईं होनियां देइयां देइयां गल्लां कि पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा आपूं असें एह् दे कम्म करदे खिंदा सीनियां लीरां किट्ठियां करनियां फ्ही खिंदा सीनियां अज्जकल खिंदा कुसै सेही नी हैन अज्जकल बने बनाए गद्दे अपने पुल्ले गेदे अराम कन्नै सौ ते घराडु मारो ध्रोही ध्रोही ओह् ओह् परानियां गल्ला थोह्ड़ियां लभनियां न हून हून अस आपूं बजुर्ग होई गेदे बच्चें गी केह् समझाचै बच्चे समझदे नी डोगरी बोलना बी बड़ी इयां शर्म जन समझदे ते खुंबै ते कोई जंदा नी ऐ पैह्लें असली चीजां होंदियां हियां सारियां असें गोभी लाना घर कड़म लाना सारा किश बलाड़ियां मांह् सारा किश होंदा हा लाल बलाड़ियें दी दाल सट्ठु बलाड़ियां बड़ी मैह्नत करदे हे लोक अज्जकल कु'न करदा मैह्नत असेंई बड़ा हून दुक्ख होंदा कि अस बी चलो साढ़ै आस्तै बी कोई मैह्नत करै ते हर चीज घरै दी लब्भै ते ओह् तां नेईं लभदी ऐ ते नां अस हून दिक्खो तुस तां डुपलीकेट चीजां खानियां इ'यां ही बेकारियां उं'दा नां सुर नां सोआद घरै दियां चीजां सोआद बी होंदा हा ते बमार बी निहे होंदे बच्चे नां अस बुड्ढे बी बमार निहे होंदे हून उनें चीजे असें सोआद बी नेईं लगदा खबरै मैह्नत करदे हे तां सोआद लगदा हा के जेह्का कुकडियें दी रुट्टी होंदी ही ते चुल्ली'र बनाई अपनै ते सोआदे सोआदे टोडे खाद्धे हून कुत्थुआं खाने ओह् कनका दी रुट्टी ते लग्गी दी त्रीड ओह् नां चपोंदी नां किश गल्ल